हूअं त असांजा वॾा शुद्ध सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा हुआ पर अॼुकल्ह जे ॿारनि खे इहा सिंधी ॿोली मिक्स बाछा करे यूस कई थी वञे जीअं त उन मे अंग्रेजी लफ़्ज़ हिंदी लफ़्ज़ मिक्स करे पिया ॻाल्हाइण त उहा भाषा जी मिठास घटिजंदी पई वञे अॼ ताईं असांखे इहो फर्क़ु ॾिसण थो अचे त ॾींहों ॾींहुं सिंधी लैंग्वेज मे ॿियनि भाषाउनि जो तमामु घणो यूस पियो थींदो वञे इस्तेमाल पियो थींदो वञे